आं गोजां बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनो मानो होनना बुङोब्ला गोलोमनाय गोजांनाय बोथोर मोननै थायो दा बेनिख्रुइ साबसिन आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो बे गोजां बोथोराव जोङो मोजां मोजां आबाद मावनानै जेरै जों लाइ लाफा मुला खफि गाजर आरो टमेट' इटादि इटादि ओंख्रिफोरखौ जों मोजां मोनजायो आरो बेनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय एखे गोजां बोथोराव सुन्दर भाबै जोङो गस्ला गामसा गानफब जोमफब खालामनानै आरामसे दिनखौ खाथायनो हायो आरो खामानि मावनायाव जोङो जोबोद गुदुं गोसोयै जोङो गानै जोमै खामानिफोरखौ जों मावनो हायो दा बिनिखायनो आं गोजां बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनबाय मोनो आरो गोलोम बोथोरखौ मा खालामनो जोंना बोथोरा मानि मोननै खिसिमनि दं जाहैबाय गोलोम बोथोर मोनसे आरो गोजां बोथोर मोनसे बे गोलोम बोथोरा मानि जोङो बुहुत खस्थ' मोनो थारमानि गोलोमनायजों माइसुं बेरफ्रावलाबायनायजों गोलोमदैजों इटादिटि गस्ला गानबा जोङो नस्थ' जाजायो नै बेनि थाखायनो आं गोजां बोथोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो